ویسے تو میرے پسندیدہ كھانے بہت سارے ہیں لیكن جو یہاں پر سب سے زیادہ جو چلتا ہے ہمارے یہاں وہ بریانی ہے اور میں اسے اپنے اور میں وہاں بیٹھ كر كھانا پسند كروں گا اس كھانے كو جہاں میرے بھائی بہن میرے ماں باپ میرے رشتہ دار جہاں ہم سب بیٹھ كر كھاتے ہیں